اردو زبان ایک بہت اچھی لینگویج ہے اردو لینگویج پچھلے زمانے سے چلی آ رہی ہے یہ بہت ہی ادب کی لینگویج ہے میرے گھر میں سب اردو ہی بولتے ہیں اور میں بھی اردو ہی بولتی ہوں مجھے اردو بولنا بہت پسند ہے میں بچپن سے ہی اردو بولتی ہوئی آئی ہوں اور میری دوست کو بھی اردو بولنا اور یہ لینگویج بہت پسند ہے میرے پڑوسی کو بھی بہت پسند ہے یہ لینگویج اور وہ مجھ سے سیکھتے بھی ہیں اور اردو لینگویج اپنے آپ میں ہی بہت خوبصورت لینگویج ہے میں بہت اور اردو لینگویج میں بہت سارے شعر چٹکلے بھی لکھے جاتے ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں میں گوگل پر سرچ کر کے ان چٹکلوں اور ان شعروں کو نکالتی ہوں اور میرا ایک الگ سے اپنی فینس کے ساتھ اردو کا گروپ بنا ہوا ہے جس میں میں اپنی فرینڈس کو یہ چٹکلے اور یہ شعر سینڈ کرتی ہوں جس سے انہیں بھی بہت مزہ آتا ہے اور مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے